ہاں ہیلو میم کیا کہہ رکیے میم ایک منٹ دیکھ رہے ہیں نہیں تو میم او تو ختم ہو چکا تھا او تھ او تو پرسو تک اس کو اوہ او سب کو بولیے پرسو تک ویٹ کرنے آپ لکھ دیجیے لکھ دیے ہیں تو ویٹ کرنے بولیے آ جائے غا پھر او تو آپ تو جانتے ہیں نا وہ بیچ میں تہوار آ گیا تھا پھر ہاں منگوا دیں گے جلدی ہاں جلدی کوشش کریں گے ہاں آ جائے گا پرسوں چار پانچ دن میں یا پرسوں لا دیں گے ہاں رکھیں گے ہاں کروا کروا دیں گے ہاں میم ہم لا دیں گے جلدی سے ٹھیک ہے مس میم کوشش کریں پرسوں تک ضرور آ جائے گا پرسوں تک پرسوں تک آ جائے گا پرسوں تک آ جائے گا ہاں آ جائے گا پرسوں تک جی جی میم ہم منگوا دیں گے ہاں ہاں کوشش کریں گے بہت کوشش اور ٹھیک ہے میم